دہلی میں نجی تعلیم کے آپشنس مختلف قسم کے ادارے فراہم کرتے ہیں جیسے کہ پہلا نجی اسکولز دہلی میں متعدد نجی اسکولز موجود ہیں جو مختلف تعلیمی سطحوں پر تعلیم فراہم کرتے ہیں جیسے کہ پری اسکول ابتدائی اور ثانوی یہ اسکولوں میں معمولاً تعلیمی معیار بہتر ہوتا ہے لیکن ان کی فیس عوامی اسکیم اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے دوسرا نجی کالجیز دہلی میں بہت سے نجی کالجیز بھی ہیں جو بیچلر بیچلرس ماسٹرس اور ڈاکٹریٹ کی درجات فراہم کرتے ہیں یہ کالجیز معمولاً اپنی تعلیمی توانائیوں معیار اور سرگرمیوں کے لحاظ سے مشہور ہوتے ہیں لیکن ان کی فیس عوامی کالجیز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تیسرا نجی انسٹیٹیوٹس دہلی میں مختلف نجی انسٹیٹیوٹس بھی موجود ہیں جو مختلف شعبوں میں تخصص کرتے ہیں جیسے کہ فنون سائنس ٹیکنالوجی انسانیات اور مینیجمینٹ وغیرہ ان انسٹیٹیوٹس میں معمولاََ تخصصی تعلیم پروگرامس اور بہترین سہولییتیں فراہم کی جاتی ہے لیکن ان کی فیس عوامی تعلیمی اداروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے